गोंयांत वेगळेवेगळे म्हायती क्षेत्र आसात गोवा थ्री सिक्सटी फाय्फ प्रुडंट गोवन वार्ता नव्हींद टायम्स गोमन्तक अशे वेगळेवेगळे गोंयांत आमकां जे सोर्स जे आमकां पळोवंक मेळटात जे आमकां म्हायती हाडून दितात आनी हांची म्हायती जी आसा ही खरीच बरी आसता खरी आसता आनी मोजकी आसता आमी पळोवंक गेल्यार गोंयांत थ्री सिक्सटी फाय्फ जी आसा ही उत्तम काम करता खंयच्यो गजाली गोंय भर कवर करपाचें काम करता गोंयांत खंय कितें घडटा कशे पद्दतीन घडटा कित्याक घडलें घडपाक जाय आशिल्लें काय ना हाज्या प्रस्नांची जाप लोकांक विचारता आनी लोकां कडेन गजाली पावयताय प्रुडंट मिडिया मोठें काम करता प्रुडंट मिडिया जी आसा ती लोकां कडेन लोकांचो आवाज सरकारा कडेन सरकाराचो आवाज लोकां कडेन पावोवपाचें काम करता लोकांच्या लोकां मदीं जोडून दवरपाचें काम करता लोकांक आपलेंपण दाखयता गोंयांत कितें घडटा कशे पद्दतीन घडटा कशे तरेन घडटा हाची सगळी अनुभव टीवी वयल्यान लोकां कडेन पावयता हो फक्त लोकल लोकांच्या कॅबलाच्या चॅनलारच मेळटा बाकीच्या स्कायचे डी टी स्काय टाटा स्काय हाचेर मेळना हाका लागून गोंयांत जे लोकांचे घरांत कॅबल आसा तांकां प्रुडंट मिडिया मोजकीच पळोवंक मेळटा ताजे भायर तांचो ऍप आसा तांचो चॅनलूय आसा सोशियल मिडियाचेर आमकां फोलो करून पळोवंक मेळटा जे कडेन ते आपली म्हायती मोजकी आनी सरळ आनी खरी दाखोवन दिता त्याच बरोबर गोंयांत अश्यो कांय गजाली आसा ज्यो आमकां थारावीक माध्यमांतल्यान पळोवंक मेळटा जशें गोंयांत थ्री सिक्सटी न्यूज जें आसा लायव्ह आसा तातुंतल्यान आमकां म्हायती बातमी तुमकां लायव्ह आयकूंक मेळटा पळोवंक मेळटा आनी खरेच बरे गजालीन काम करता जेन्ना म्हायती लोकां कडेन पावय पावता तांकां खरे गजाली कळटा तेन्ना लोक एकामेकांक आनी प्रस्न विचारपाचो धाडस तांच्या मदीं येता हाका लागून जेन्ना वायट गजाल घडटा ताका कशी बरी करप आनी बरी घडटा ती कशी प्रचार करप हाचेर बरें काम सोशियल मिडिया न्यूजपेपर्स प्रुडंट मिडिया थ्री सिक्सटी फाय्व न्यूज हें करपाचें काम करता गोंयांत न्यूजपेपर जे आसात हे खूब मेळटात जे लोक वाचतात गोंयांत वाचतात हाका लागून लोकां कडेन म्हायती आनी बातमी दोनीय वाचून कळपाचो प्रसंग हांगासर आसा हाका लागून आमी हाचो बऱ्या प्रमाण उपयोग करपाक जाय